हाल ही में मैंने एक नया पर्स लिया था जिसका मुझे बहुत ही बुरा अनुभव हुआ उस पर्स की सिलाई बहुत ज़्यादा ख़राब थी उस पर्स में जितना कंपनी बोल रही थी कि खाँचे दिए हुए हैं जेब दीं हुई हैं उतनी उसमें थी नहीं उसमें नोट अच्छे से आ नी रहा था वो पर्स मेरी जेब में भी अच्छे से फ़िट नहीं हो रहा था इसके अलावा उसमें आधार कार्ड पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस रखने के लिए तक जगह नहीं थी इसके अलावा उसमें सिक्के रखने का खाँचा भी नहीं दिया गया था साथ ही साथ उसमें किसी भी प्रकार की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रखने की सुविधा भी उपलब्ध नहीं थी